सि दानाय सिगाङावथ' सिफोरखौ बिराद दायोमोन सोङोमोन थुननाय माइदि होनाय दानियासो मार गैयि खुन्दुं ओंखारबाय गोदो जोंना मार गोनांसोमोन मार होनांगौ हावा सिफायनाय माइदि होनाय गोरान थुननाय बेबायदि ओमफ्राय सोंदो खादिनि खुदिनि नांगौ सि सोंनायावबो खायदो थोरदो नो खनदो खानानै दादो आगर लायो ना माथा लायो बर' दखनाया माबा सय हाथ सय मु नङाबानो थोआ जोंनि बर'नि मुजोंबा थिन मु मुथामजों गांसे जायो हारसा मुजोंबा सय मु जायो बेबायदिमोन आरो बेबायदि दायोमोन गोदो गामसाफोरा आराय मुजों जायो दखनाफ्रा थिन नांगौ थिनजों सय जायो हारसानिबा जोंनि बर'नि थिन मु मुथामजों गांसे बेबायदि दायो आरो आगरफ्रा जाय गोरोङा बिदिनो आगर गिदिर दावराय मोख्रेब फारौ मेगन सोंनानै दायो फ्राय गोदोनि दिनाव खदर आगरबो दङमोन थान्थि आगरबो दङमोन दाना बेफोरखौ नुला गोदान गोदानसै जों दानाय समाव जों गाननाय बोथोरावबा जोङो बेबायदिनो सोंनानै दानानै गानबोदों आरो सिगाङाव दाथ' बिदि नंला दाना दानांबावलासो सिखौनो जों दानाय बायदि जोंनाव मा दं मा गैया बालेब गरखा गनसि नानान्था नांगौ सि दानायावबो मोनसे मोननैल' नङा बेबायदि सिसो सि जायो बिदिजोंसो दानो हायो इन्दि सियाबो रुबाय लुबाय खुन्दुं बानायबाय फानेवआव फोनांबाय मार होबाय सोंबाय दाबाय इन्दि सियाबो फानेआवसो फोनाङोमोन सोरखि दाङा नाथायाव फोनां नाङा फानेव दंखायो इन्दि खुन्दुं फोनांग्रा फ्राय ज'बाबो बुरला जारलासो नुगोन हय नायनायाव जबाबो जराखौ मोननो गैया जराखौ नागिरनानै मोनथारो फानेवआव फोनांनाय खुन्दुंखौ जरा गोमाथारा बे दाङानाथायाव थुननायासो सिं सा जराखौनो मोननो थान मोनथारनायबो नङा माब्लाबा बबेबाखौ बिदि जायो फानेवना हयले गोमाथारा आरो मोनथारो